आसाम हादराव फालांगियारि होन्नानै बुङोबोला फालांगि होन्नानै बुङोबोला जों गोदो गोदायनिफ्राय जों माय बायनाय फान्नाय गय बायनाय फान्नाय सापारी बानायनाय बायदि बायदि आबादनिफ्राय दिहुन्नाय फिथाइफोरखौ फान्नाय बानायखौनो जोङो गोदोनि समफ्राव जों फालांगि खालामनाय जायोमोन खुनु गोदाम दिहुन्थाइ हिसाबै सान्नो हानाय जायामोन बेखायनो आथिखालसिम गामि ओनसोलाव फालांगियारि होन्ना बुङोबोला मायनि बेफार बायदि बायदि आबादनिफ्राइ मोन्नाय फिथाइ सामथाइखौनो जोंनि माहारिनि गेजेराव आबाद मावनायजों नाथाय आथिखालाव नायनो थाङोबोला मर्डान टेक्नल'जि दों नायबिजिर नायबोला गोबां दिहुन्थाइनि गेजेरजों गोबां बिजनेसफोरखो खालामदों दाइयो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि दिहुन्थाइ इन्डासट्रि जेबो गैया एखाइ फालांगिरियारि सेक्ट'राव गोबां इन्डासट्रि फोर जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव गोबां जायगायावखायनो दिहुन्दों जेरैहाय जों दिल्लीफोराव बा गारि बा मटर गारि पार्स रेलवे पार्टस बायदि बायदि ओह बुट'ला बायदि बायदि जों इन्डासट्रिफोरखौ नुनो दिहुन्थाइ इन्डासट्रि हिसाबै जों सान्ना लायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बेफोर बायदि इन्डासट्रि गैया बेखायनो जोंनि आथिखालनि सुबुंफोरा इन्डासट्रि हथा दिहुन्थाइ बिजलेसखौ जों सोलोंनो लनांगौ जों सरासनस्रायै एकेबारे सह'स इजि बिजनेस हिसाबै दिहुन्थाइ हिसाबै जोङो आह जों गावनियावनो मोन्नाय हिसाबै माइरंनि थाखाय जों राइस मिल खुलिनानै रायजोनो जों दिहुन्थाइ हरनो हायो आरो जोंनि गेजेराव गोबांफोर बेसर खिथि जायो बेफोरखौबो जोंङो मिलाव मिलनि गेजेरजों मिलिं खालामनानै लेभेल मारिनानै बाजाराव दिहुनो हायो आरो बायदि रोखोमनि जोंनि जायगायाव ओंखारनाय मुवाफोरनिफ्राइ जोङो बेफोर बादिखौ आह इन्डासट्रियेल मह'राव लांनो हायो दायो जोङो बायदि बायदि मुवाफोरखो जों गुबुननिफ्राय बायना लाबोयो सेन्डेल सेन्डेलफोरखौ जों हाथाइ बाजाराव बाइयो गालामाला आरो जोङो जायफोर आह सि जोम बेफोरफोरखौ जों ओह हाथाइ बाजाराव बाइयो नाथाय जों गावनि न'वावनो बेफोरखो जों बानायनो हायो बेखायनो जों आसा खालायो उन समफ्राव जोंनि गामि लेभेननि मानसिफ्राबो बे इन्डासट्रि सोरजिनाय गोसोजों जों गोदान मुवास दिहुन्नाय गोसोजों जोङो बानायनो हायो जों बेंगालर थाङोबोला जोङो मिसिननि गेजेरजों गोबां सिफोरखौ जों दिहुन्नाय नुयो बेखायनो जोंनि सुबुंफ्राबो गोदोनि दाथालजों लुवालासिनो दिहुना लासिनो मेसिननि गेजेरजों सि जोमखौ दख'नाफोरखौ दानांगौ लुनांगौ आरो हाथाइ बाजाराव दिहुन्ना होनांगौ बेखायनो गोदो गोदाइनि बायदि सादारन सरासनस्रायै न'खरावनो आबाद मावनायल'जों जानाय नंला ओह गोदान मिजिंजों जों आवगायनो नांगौ